हेल'

औ आंबो दामानि ओरैनो उरां फारांसो जानानै दंखायो आर जेबो खामानिबो गैया ओरैनो बेखार थाबाय थानाय थांजागौमोनदां बेबादिनो सरलपारायाव आराम लोगोफोर गोजा ज'नो आटसा जायो लाहरजोबसै आं दा माबाफ्राव मोनायाव माबासोआव खोन्थाहरसै नामा आतथासोआव दाथ' नै एसे न'नि खामानि मावला बायदों आरो ओरैनो बेखारनो ओमफाय माबाया माला थांनो सानदों देथफ्रालाय

थारति थारति जानुवारि जायो जायो जायो आंहालाय मा जानुवारि होन्नायखाय आयु माथो एफा गोबाव गोजां बोथोरावसो थांसै नामा सानबायमोन

जेबो नङा बेबादिनो जाखायो नोंथां नंगौलै नंनायालाय लोंनाय जानायफ्राव एसे उसुबिदा जायोना

दसजनसोजोंनो जाया होमबा लोगोफोर गोजा आरामनो आमफाय दा जोंहा माबायालाय रांआलाय बिसिबां लानो सानखो सासेआवलाय बेबादि खालामबा दे दे नोंथां होमबालाय जायो दा खोन्थाहरजोबसां होमबा औ दे दे नोंथां